शिक्षित आदमी शिक्षित आदमी तो सबसे ज्ञानी होता है यह वो तो मालूम ही है सबसे ज़्यादा ज्ञानी शिक्षित ही आदमी है इसीलिए सब पढ़ाने के लिए तैयार रहता है जो हम अपना को पढ़ाएँगे लिखाएँगे तो शिक्षित बनेगा और शिक्षित ज्ञान बहुत बड़ा संपत्ति है शिक्षित पढ़ाई लिखाई जो कर लिया उसी को सबसे बड़ा संपत्ति है पर जो नहीं पढ़ा लिखा हो तो सबसे बड़ा बुड़बक है और पढ़ाई तो शिक्षित जो ज्ञानी है वो तो ज्ञानी ही है और पढ़ाई का लेन में पढ़ा जो पर लिख ले लिया वह बहुत बड़ा है आदमी जैसे कोई इंजीनियर बन गया कोई डॉक्टर बन गया कोई सी ए बन गया उसी प्रकार से पढ़ाई में पढ़ाई तो सबसे बड़ा संपत्ति है पढ़ने पढ़ना चाहिए आदमी को और पढ़ाई में सबसे बड़ा गुन है जो पढ़ लिख के सब कुछ आप कर सकते हैं बन सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं इंजीनियर बन सकते हैं सी ए बन सकते हैं वो सब इसी में ही बैठ सकता है हम तो नहीं है जो रोड पर चलेगा या कुछ दूसरा काम करेगा पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ा शिक्षित है और पढ़ना लिखना चाहिए हर आदमी को पढ़ना चाहिए हर बच्चे को पढ़ना चाहिए सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त उसी से है जो नहीं पढ़ा हो तो सबसे बड़ा बुड़बक है और पढ़ना ही चाहिए